दिक्खो जी जिसलै अ'ऊं गाने गांदा हा अपने जमानै अपने टाइम नर्वस आखेआ कि इ'यां नर्वस होंदा बंदा नर्वस ते अ'ऊं पैह्लें पैह्लें होंदा ते ऐहा जिसलै पैह्लें स्टार्ट कीते हे गाने गाना लेकिन जि'यां जि'यां अ'ऊं गाने गांदा गेआ ऊ'आं गै मेरा जिगरा बधदा गेआ क्योंकि इक बंदे दी हैबिट बनी जंदी पता चली जंदा कि कि'यां गाने गाने ओह्दे बारे च

गाने गाना जिसलै लोकें दे सामने सामने गल्ल बी करना पेई जा उसलै बी अगर बंदे पैह्लें नेईं कीती दी होऐ उसलै बी इन्सान जेह्ड़ा नर्वस होई जंदा सबकिश भुल्ली जंदा कि उसी केह् पता केह् नेईं केह्ड़ा गाना उस गाना साढ़े जि'यां डोगरी गीतड़ू गांदे भाखां गांदे स्टार्टिंग च जेल्लै पैह्लें पुज्ज बंदा गाना गाना स्टार्ट करदा कि शैद पुट्ठा सिद्धा गाई ओड़े ओ लोकिन जो सुच्चा होंदा जिस तरीकै कन्नै जिस नज़रिये कन्नै उस लोकें सामनै ओह् गाना पेश करना ऐ उस स्हाबै ओह् नेईं करी सकदा कारण केह् होंदा कारण इ'यै होंदा की बंदा नर्वस होई जंदा गाना गाना गै अगर दिक्खेआ जा ता हर कुसै दा कम्म नेईं होंदा ओह्बी कोई कोई गै गाई सकदा किश जेह्ड़े साढ़े साथी ऐसे होंदे जि'नें गी सरस्वती माता उं'दी जीभै पर हर बेल्लै मजूद होंदी अवाज उं'दी ऐसी सुरीली अवाज होंदी उ'नें गी जेह्ड़ी कोई त्यारी करने दी बी जरूरत निं पौंदी किश साथी ऐसे होंदे जि'नेंगी शौक बड़ा होंदा जेह्के अवाज दी बजह कन्नै ओह् साथी जेह्ड़े साढ़े होंदे ओह् गाना नेईं गाई सकदे कोशिश करदे लेकिन उं'दे गाने जेह्के लोकें गी पसंद नेईं औंदे जिस बजह् कन्नै ओह् जैदा जो सोचे दा होंदा ओह् नेईं करी सकदे

इ'यै की आपूं जेह्ड़े डोगरी गाने दे खातिर जां डोगरी गाने जेह्के असें किश होर करना चाहिदा हर कुसै गी सनाना चाहिदा कि डोगरी गाने जेह्ड़े प्योर वर्ड होंदे जेह्ड़े साढ़े नर्वस ते हून इसलै आखेआ जा ते इसलै होंदा निं ऐ